थोरसि लथा फोरखौथ' जोंनि एरिया आव बे बाजाराव दि साबोन मोनो ना बे साबोनफोरजों सुनाय जायो बे बाजाराव देथल फोर बायदि मोनसे साबोन मोनो बेफोरजों सुनाय जायो ओमफ्राइ बे जाबोरखौ बाहायो जाबोर बायदि मोनसे फ्लासथिक नि दङ रासायनारि जिनिस फ्लासथिक नि बेखौ बाहायनानै बे साबोनजों लागायनानै सुनाय जायो दैखौ लागायो सिगां थाराव दैखौ लागायनानै उनाव हाय दैखौ दैजोंहाय सुस्रानाय जायो बे थाव गोनां बुस्थुफोरखौबो बिदिनो खालामनाय जायो बिदिनो मोजां जायो आरो साफा जायो सोरबा सोरबा बिदिनो हाथफ्लाफोरजोंबो सुयो दाबो गामि ओनसोलफ्राव अनेख मानसि दङ हाथफ्लाफोरजोंबो सुयो बे गोरिब गुन्द्राफ्रा बायनो हायैफ्रा हाथफ्लाफोरजोंबो सुयो मानि फैसाफ्रा सेब जायो गावबा गावनि थाखाय मोजां खिन्थु मोनसेल' फ्रब्लेम बेफोरखौ सुनाय समाव आखायाव मैला नाङो बेफोर जोंनो सुनाय जायो साफ्फा जायो हाथफ्लाजों सुनायासो साबसिन जाबावो ओमफ्राइ बे दखाननिजों सुनाया एसे मोनामो आरो साबोन फोरजों सुनाया गेस फैयो साबोननि गेस एसे एसे मोनामो